हलो क्या मैं वाटिका रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात कर रहा हूँ जी मैं नवीन बात कर रहा हूँ क़िलापुरा वाड से सर मेरी शिकायत यह है कि मैंने आपके रेस्टोरेंट से पीजा ऑडर किया था जी तो मैंने पीजा ऑडर किया था तो मुझे पीजे के बदले में जो मेरे पास डिलेवरी करवाई है आपके डिलेवरी बॉय ने मुझे ऐक्चुअली पीजे की जगह पनीर सेंड कर दिया गया है सो प्लीस इसको ऑडर को कैंसिल कर दीजिए और इसके बदले में या तो मुझे अपना जो राशि है वह वापस करके वह आप मेरा पीजा दे दीजिए या फिर आप इसको वापस करा दीजिए जी सर टाइम कितना रहेगा आपको लगेगा इसमें जी सर आप मुझे पन्द्रह मिनट के अंदर मेरा ऑडर करवा दीजिएगा ओके जी सर धन्यवाद